जिब जुनारफोरजों आंनि सोमोन्दोआ जोबोर खाथि बुंजायो मानोना आं गामिनि मानसि गामियाव जोंहा गासै जोंनि न'आव मोसौ दङ अमा दङ बोरमा दङ सैमा मासे आरो माउजि मासे दङ जाय जिब जुनारफोरखौ जोङो जायो बे बेयो जाजानाय जिब जुनारफोरखौ आं नाम दोननाय जाया आरो जायफोरखौ जानाय जाया जेरैहाय जोङो मोसौखौ जाया आरो माउजि सैमाखौ जाया बेफोरखौ अननानै नाम दोननाय जायो जेरैहाय जोंनाव मासे सैमा दङ जों बेखौ ओरैनो कालु होननानै गाबज्रियो आरोखि बियो जोबोर माबा अनजाथाव आरो माने जों आं जेरायवखि थाङा आंजोंनो फैफायो फैफानो नागिरो आरो थांफानो थांफानो नागिरबाय थायो आरो ओमफ्राय बियो फुङाव सिखारबाबो बियो आंखौनो लोगो हमग्रोलायो बिदिनो जों जेखौ जायो बेखौनो जानाय जायो स्पेसियेलिटि बिनो जेबो आदार होनाय जाया ओमफ्राय अमाबो दङ अमायाखौथ' सोरांबानो आदार हैनांगौ आइ होयो मालाबा आंबो होयो बिदि आरो ओमफ्राय मोसौफोरखौ फुङाव खायो माबा हगारनानै होसोहरो बेखौ बिसोरहा जेबो नाम दोननाय जायाखै मोसौखौ नाथाय मासे माउजि दङ बेखौ नाम दोननाय जादों आरो नामा मिनि होनो बियो बेहा एसे माबा आरो स्पिसियेलिटि नांगौ आरोखि बेनो बेनो जेब्लाबो बेदर नांगौ बियो माखासे बेदरखौबो जाजोबा बेयो जेरावहाय हारा गैयि बेदरखौ बियो जाया हारा गोनां बेदर नांबाय थागौ आरो बेनो आङो बेखौ गोजांबाबो बेनो जि फिनलायलायनानै होयो आङो आरो बियो माब्लाबाफोर आगादफोर जाफ्लांबायोबा आङो बेखौ मोजां माने सुनानै बिनि गारायफोरखौ ड'क्टर नि एडभायस बायदि मेडिसिन लाबोनानै फोननानै होफैनाय जायो आरो बियो जेब्लायबो आंजोंनो थायो आरो बे माउजि मासेया बेनो